تیراکی کی طویل مشق یا ورزش کے دوران حوصلہ مند اور متوجہ رہنے کے بہت سارے طریقے اور بہت سارے اسلوب ہیں جو کہ ہمیشہ تیراک کو مد نظر رکھنا چاہیے اور توانائی کی سطح کو برقرار رکھنا کسی بھی تیراک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور تیراکی جب بھی کی جاتی ہے اس میں طویل مشق کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور اسی طریقے سے اگر کوئی مہا ماہر تیراک ہوتا ہے تو اسے اپنی تیراکی کو طویل مشق اور ورزش کے دوران حوصلہ مند رہنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور یہ چیزیں ہر ایک طرح کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے اگر وہ مسلسل تیراکی کر رہا ہے اور اسی طریقے سے اس تیراک کے جس لیے جسمانی طور سے مضبوط رہنا اور اس کی توانائی کی سطح کو برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے جیسا کہ ہم لوگوں کو نظر آتا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے لیے مفید اور کام کامد کار آمد ہوتی ہے خاص طور پر تیراکی کے اندر جب کہ تیراکی کے طویل مشق ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ ایک ماہر تیراک جو ہوگا وہ مسلسل اس پر کوشش کرتا ہے اور وہ اپنے طویل مشق اور ورزش کے دوران اپنے آپ کو حوصلہ مند رکھے اور اپنی تیراکی کے دوران اپنے آپ کو متوجہ رکھے تاکہ اس کے لیے کوئی خطرہ نہ بنے اور کسی بھی چیز سے وہ ڈرے نہ اور یہ ساری چیزیں ہم ماہر تیراک کے اندر دیکھتے ہیں اور اس پر بہترین اور کامدار کام کارآمد باتیں سیکھنے کو ملتی ہے